हॅलो हांव अल्का वेळीप उलयतां बा बेंनूडें साकून उलयतां बेतलां लागलां न्हय फोन आं नुस्तींकान्न न्हय तूं आं म्हाका न्हय नुस्तें जाय आसलें कसलें कसलें नुस्तें आसा तुमचे आं हां हय सुंगटां बी आसा एक किल जाय आसलें म्हाका ती मोटी सुंगटां आसा ती जाय आसलीं मोटी आं हां आनी कसो किलो आं चारशी रुपया आनी कसलें इसवण आसा आं मिडयम आसा पळय तो जाय आसलो म्हाका मिडयम कसो पडटलो एक हजार आं हां हां आनी ये दोनी मेळोन कितलें जातलें टोटल

आं हां म्हाका इसवण आसा पळय तो दोन किल जाय आसलो बरो आसा तो मोटोच आं हां आं हां हां जाल्यार मोर्निंग ऑफ सिक्स क्लॉक येता व्हरपाक म्हाका दोनी एक दोन किल सुंगटां दवर आनी तीन किल इसवण दवर आं हां सांगता ना आमच्या तिंगा न्हय कितें तरी प्रोग्राम आसा ताका लागून लोक नुस्तें सोदतालें हिंगा आमच्या तिगा नुस्तें ना न्हय ताका लागून तुका कॉल केलें विचारपा लागून आं हां सांगता तर जाल्यार जाल्यार म्हाका आनी ये लेपो आसा पळय त्यो तीन किल दी आं व्हरपाक येता फाल्या बरें